हँ नमस्ते ठीक छै अपना कहु आइ अति बिशेष छलै की अच्छा आइ खाइ कऽ मोन बहुत छै ने हँ जरूर छै से अहाँक तऽ फेवरेट अहाँक तऽ फेवरेटो खाना तऽ बुझाइ छलै मीठे ने अच्छा हाँ बहुत बढ़िआँ अच्छा कोन माछ आने गेलियै हँ हँ तऽ आइकाल्हिमे ठण्डिये बेसी छै ठण्डिये बहुत छै इएह सभ ठण्डीमे तऽ इएह सभ नीक लगैत छै खाएमे गरम गरम खाउ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ ठीक छै तऽ हमहुँ आबैत छी ठीक छै आरामसँ बनाउ हँ हँ आरामसँ बनाएब खाएब हँ हँ अच्छा हँ हँ अच्छा आओर बिशेष किछु आओरो मँगाबऽ के रहऽ बोलि देब आओर लैकऽ हम आबि जाएब एनेसँ हँ हँ हँ ओ तऽ छेबे करलै हँ हँ बिलकुल एबै किए ने अयबै अहा हँ अच्छा हँ हँ हँ हँ हँ बिलकुल बिलकुल हँ हँ हँ हँ अयबे करतै आबैत छी ठीक छै अगर आबऽमे थोड़ा टाइम लागि जेतै आधा घण्टा हँ हँ तऽ हम आबि रहल छियै हँ हँ अच्छा ठीक छै ठीक छै हँ हँ ठीक छै आबि रहल छियै आओर आओर जे बिशेष होयतै तऽ आबि कऽ बात करैत छी ठीक छै हँ हँ हँ

ठीक छै

हँ आबि रहल छी लेकिन टाइम लगतै आबैमे हँ ठण्डा हँ इहाँ ठण्डो मौसम छै हूँ ठीक छै